आमची सांस्कृतीक प्रथा जी आसा ती शिक्षणाचेर खूब तरेन प्रभाव जाता जसो की शिगमो शिगमो म्हटलो की भितर फकत नाचप जायना तर भितर गितां बी येता आनी तीं गितां भुरग्यांक एक एकदां शिक्षणा द्वारे सुद्दां शिकयलीं वता तशेंच आमची धालो धालो गितां जीं आसा तीं भुरग्यांक शिकयलीं वता जावं तांकां जाणून दिलीं वता की हीं आमचीं धालांचीं गितां जावं शिगम्यांचीं गितां अशें तशेंच आमच्यो कांय गणपतीच्यो आरती आसा त्यो सुद्दां तांकां शिकयल्यो वता जावं सांगल्यो वता बाबा अम ह्यो ज्यो आसा त्यो गणपतीची आरती त्यो गणेश हाका पुजा चालू आसता तेन्ना आमी म्हटली वता अशें करून तांचें जें सांस्कृतीची जी आमची प्रथा जी आसा ती शिक्षणा द्वारे शिकयली वता भुरग्यांक हें शिकोवपाचें फार गरजेचें आसा कारण तांकां आपली संस्कृती कळून येता हातुंतल्यान बाबा कशें कितें आमी कशीं सॅलेब्रेट करता कसो तो सण आमी मनयता हें तांकां ताच्या द्वारे कळटा